بھائی میں بہت ٹائم سے جو ہے بس میں سفر کر رہا ہوں اور بس کو چلاتا ہوں کیونکہ یہ بس میں نے سن دو ہزار بیس میں خریدی تھی اور میں اب تک اسے چلا رہا ہوں اس کی کھڑکیاں بھی بہت مضبوط ہے شیشے اچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کی اسٹوریج کریئر بھی بہت بڑھیا ہیں اور یہ پٹرول سے چلتی ہے اور تیل بھی زیادہ خرچ نہیں لیتی اور بہت اچھا سفر کرتی ہے یہ اس میں سواری بیٹھ کے بالکل بھی جو ہے پریشان نہیں ہوتی اور اس کی کرسی گدی وغیرہ بہت بہترین ہے بس وہ سواری کو بیٹھنے پر سکون ملتا ہے اور سواری بھی آرام سے سواری کرتی ہے کوئی دقت نہیں ہوتی تو میں نے یہ بس جب خریدی تھی تو مجھے اسی لیے اچھی لگی تھی کیونکہ کھڑکیاں شیشے سب مضبوط ہیں اس کے اور پٹرول بھی اس میں سستا ہی لگتا ہے اور میں نے اس بس سے بہت دور دور کا سفر کیا ہے بہت کشمیر اور میرٹھ دلی یہ سب میں نے اسی کا سفر کیا ہے بہت دور دور کا تو مجھے یہ بس بہت اچھی لگتی ہے